हैलो हा जय झूलेलाल किते आईं हैलो अच्छा कॾहिं ईंदे घरु अधु कलाकु लॻंदो अच्छा अच्छा असां हिते प्रोग्राम ठाहियो आहे माणे ऐं मां मिली करे महाबलेश्वर वञण लाइ तयारु थिया आहियूं भई गाॾी करे महाबलेश्वर घुमी अचूं वठी वियो आहे अॼु त अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे आरितवार जो ॾींहुं आहे सूमरु ॾींहुं निकरंदासीं विसपति ताईं वापस ईंदासीं चारि ॾींहंनि लाइ वञूं था लोनावला थी आयां आहियूं पहिरियों कई दफ़ा हाणे लोनावला वञण में असांखे दिलि कोन्हे का माणे जी दिलि आहे महाबलेश्वर हलूं लोनावला पुटु ॿ दफ़ा ॾिठल आहे वञी करे छा कंदासीं हुते वञण में मज़ो ई न आहे असांखे महाबलेश्वर वञिणो आहे तुंहिंजे चवण सां हलू पंहिंजी असां न हलायूं होटल त कहिड़ी मिली वेंदा दोस्तनि यारनि खे बि पुछंदा त पोइ उहो ॿुधाए छॾींदा एड्रेस हुन में छा आहे हा पो भले हुनखे चई छॾु हुते रही ईंदासीं ॿ टे रातियूं ख़र्चु बिगैर ॾींदो दोस्ती यारी में उहो करे ॾींदो हुता पाणे ई सुञातलु माण्हू आहिनि त पो पाणे ई करे ॾींदा ॿुधाईंदा बि भई हिते हुते वञो हिते हुते वञो हा हा भले चई छॾियो न हुनमें छा आहे ख़र्चु घटि लॻंदो न पैकेज बि थी वेंदो ऐं सुठे नमूने थी बि ईंदासीं घुमी बि ईंदासीं हुते वरी मा महाबलेश्वर में त सभु शरबत बरबत इहे उहो सब मिलंदा आहिनि ख़रीदारी बि सुठी थींदी आहे हा कार बि चए छॾियोसि भले हुते घुमण जे लाइ सुठी लॻंदी तकलीफ़ घटि वधि थींदी माणे जी माणे जी उमिरि जी ॿुढी आहे हुअ बि वॾी थी वई आहे हली चलण में त उनखे बि तकलीफ़ आहे उहा बि गॾजिंदी कार हूंदी त हा हा उहे हलंदा न गॾु उहे गॾु हलंदा वॾी गाॾी करो न चारि ॼणा पंज ॼणा आराम सां त वञूं न सामान सॼो बि त हूंदो न हुनमें हा वरी ख़रीदारी कंदासीं इनोवा इनोवा गाॾी कयो इनोवा गाॾी कयो न सेवन सीटर हा सेवन सीटर सेवन सीटर एसी वारी हुजे हा हा पुछोसि पुछोसि हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे वठो वठो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो हलण जो प्रोग्राम सुठे नमूने ठाहे हा चङो चङो चङो अचो अचो जय माता दी जय माता दी जय झूलेलाल